मां गोमती नगर में हिकु बार अंबेडकर चौराहे खां मिनी मैराथन थी हुई उन में भाॻु वठो हुयो उन में मुंहिंजा ॿिया बि साथी गॾु हुया मूं सां असांजो घनश्याम भाउ आहे हू त ॾाढो एक्टिव माण्हू आहे घनश्याम केवलरमानी उन जी प्रेरणा सां असां बि अॻिते हलंदा रहंदा आहियूं उहो हर जॻहि असांखे चवंदा ॿुधाईंदो रहंदो आहे कि अॼु हुते हीउ आहे अॼु हुते हू आहे उन ॿुधाए कि मिनी मैराथन थिए थी त हलऊं त मां बि गॾु वियुमि ॾाढो सुठो लॻो हिकु साथ हेतिरा ॼणा गॾु दौड़ऊं पिया रन कयऊं पिया एतिरो बढ़िया माहौल हुयो सुबुह सुबुह जो पंजे वजे खां दौड़ शुरु थी वई गोमती नगर खां शुरू थी अंबेडकर पार थींदे लोहिया पार थींदे पूरो गोमती नगर थींदे और घटि में घटि कलाक जी उहो मैराथन हुई उन में ॾाढो मज़ो मुंहिंजो दोस्त घनश्याम बि चौथे पंजे नंबर ते आयो हुयो ऐं ॾाढो सुठो लॻो हुयो असांखे ऐं अॻिते बि थींदी त कोशिश कंदुमि वरी करण जी